आमच्या गांवातली वर्सुकी जत्रा जाता ती म्हळ्यार डिसेंबराच्या म्हयन्यांत आनी डिसेंबर म्हणजे थंडेचो म्हयनो म्हणटकच सगळ्यांत पयलीं तर हांगासर गांवात वतली म्हणल्यार चारचाकी काडपाची गरज ना आनी दोन चाकीचेर वतलीं म्हळ्यार तीन मनशां एक म्हळ्यार स्वेटर घालून बरीं एकामेकां वांगडा चिडून वतालीं आतां ल्हान आसतनाच्यो यादी म्हणल्यो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं तर चिडून मुडून गाडयेर बसून आमी जात्रेक वचप आनी जात्रेक गेल्या उपरांत स्वेटर सोडप स्वेटर खंयचो थंयसर पावना फुडें एका फुडें एक अशे लागिल्ले आमचे आवडीचे वस्तूंचे जे स्टोल्स पळयताली ताका पळोवनच आमची उर्बा वाडटाली आनी आमकां बरी उब मेळटाली सगळ्यांत पयली गजाल म्हळ्यार भुरग्यांचे आवडटें खाजें तें खाजें खावपाक सगळ्यांत पयलीं मम्मी डेडी कडेन हट्ट करप म्हाका खाजें जाय म्हणजे जाय आनी तें खाजें मेळें म्हणटकच तें आख्खें पाकीट हातान घेवन तें खाजें चगळयत चगळयत मुखार वचप मुखार गेले उपरांत सगळ्यांत पयली लागतालो तो म्हणल्यार रिंगाचो खेळ आनी रिंगाच्या खेळा थंय वतकच रिंग उडोवप आयज हें खेळणें मेळटलें म्हणत ती बाटली मेळटली ती बाटली मेळटली तो टेडीबैर मेळटलो म्हणून मम्मी डेडी सांगप मा मा हांव उडयतां गे मा आनी एकदांच मा आनी एकदांच किंवा मा दिना जाल्यार डेडीक मोस्को मारप डेडी डेडी एक घेंव डेडी बरो आनी ताच्या मागीर अशें करून करून कांयच ना म्हण आ हा करून फुडें वचप मागीर फुडें आसताली ती म्हणल्यार बावल्यो बावल्यो पळोवन मन आनीक खूश जातालें आनी त्या बावल्यांक पळोवन काश म्हजेय कडेन अशी एक आसची अशें दिसल्या उपरांत थंय भें करून सामकें तोंड पसरून रडप आनी रडल्या उपरांत घरा कडेन मम्मीचो धपाटो खावन बावली नासतना परत येवप हेंच खाजें तोंडान घालून